आंनि बयनिख्रइबो साहसि दावबाइनाया जोंनि साखाथियाव थानाय जि भुटान हादराव थांनायाव जों गोबां बेबायदिनो गोजौ गोजौ हाजोखौ जों मोनो आरो बिदि गोजौ गोजौ हाजो थांनायाव जोङो उम लामाफ्रा बेबायदिनो खेंख्रा खेंख्रि जायो आरो बे समाव जों खोब गावखौनो जों साहस खालामना थांनो गोनां जादों आरो जों जुदि गावखौ जुदि गिनाय गिनाय जुदि थाङोब्ला जोंनि हान्थिनायफोरा जों साक्सेसफुल बा जाफुंसार जानायखौ जों जाहैनो हानाय नङा आं सानो आंनि थांनायाव गोबां बिदि गिथावना बिदि सानखांनाय फैयो आरो बे सानखांनाय समाव निद जों गोसोखौ फुरैना लायालासेनो जों गोसोखौ गोरा खालामनानै जों आवगायलांदों आर बे आवगायलांनानै जि जायगायाव थांदों आरो बै थांनाय जायगासिम जों गावनि थांखि बायदि सहैनो हादों ओं जों नाजायोब्ला जोंनि जि जायगायावब्लाबो जों थांनो हायो जोंनि थांनाय फैनाय समाव गोबां बेबायदिनो गिनाय आरो बिदिनो गोसो लोरबां सफैयो आरो बे सफैनायखौ जोङो गोगोम गोसो खालामनो थाखाय जों नाजानायाव थांखिसिम सहैनायाव जों गोसोखौ थिग थाग थियारि खालामलांदों आरो बिदिनो बे हाजो दावबायनायाव जों गिनो गोनां जुदि बोरैब्ला जुदि गारिया उम खायलेंफोर जायोब्ला आरो बोरैबा जुदि ब्रेक फेल जायोब्ला जों गावनि जिउ मोन्नो हानाया गोब्राब जागोन बिनिखायनो जों आं जि भुटान अरुनासल थांनाय समाव गोबां बेबायदिनो साहसजों बिदि थांदोंमोन आरो थांनायनि गेजेरजों मोनसे थुलुंगा होदोंदि जों बहाबा जुदि थाङोब्ला जों सानफ्रोमबो गोसोखौ गोजोन्थि लाखिनांगोन आरो थांखिसिम सहैनो थाखाय साहस लाखिनांगोन्नानो आं बेखौनो बुंनो इसा खालामो